खेलसँ लोकक लेल तनाव मुक्ति आओर आनंददायक होइत छै खेलसंँ बुद्धिके विकास होइत छै आओर खेलसंँ शारीरिक फिटनेस बनल रहए छै आओर हमर हमरा सबहक बगलेमे फिल्ड मैदान छै सुखपुरमे आओर हमसब दौड़ए छिऐ आओर वहाँ पर खेलय छिऐ आओर खेलसंँ हमरा आनंद लागए छै खेललहुँ खेललाके बाद हमसब घूमए फिरैत रहए छिऐ टहलै छिऐ ओकर बाद खेल से हमरा सबहक आनंद लागए छै खेलमे हमरा सबहक रुचि लागए छै हमरा सबहक खेल प्रिय क्रिकेट छिऐ क्रिकेटसंँ हमसब बहुत सीखए छिऐ आओर ज्ञान अर्जित करए छिऐ क्रिकेटके बारेमे हम बहुत तऽ एहि साल ऐसे छिऐ जे खेलसंँ हमरा सबहक बहुत नीक लागए छै आओर खेलसंँ हमसब प्रसन्न रहए छिऐ आओर खेलकेंँ लेल हमसब बहुत आगेके बारेमे सोचए छिऐ जेबाके लेल लेकिन हमसब की करब खेलसंँ क्रिकेटसंँ नहि जा सकए छिऐ किआकि बिहारमे क्रिकेटके मान्यता नहि दए छै आओर क्रिकेट तइयो खेलए छिऐ शारीरिक मानसिक विकासके लेल आओर तनावमुक्त रहएके लेल क्रिकेट खेलए छिऐ आओर समय बचला पर फ़ुटबॉल आओर कबड्डी भी खेलए छिऐ आओर क्रिकेटसंँ हमसब बहुत चीज सीखए छिऐ क्रिकेटके लेल हमसब बहुत दिनोसंँ क्रिकेट खेलए छिऐ आओर क्रिकेटके लेल हमसब बहुत आगे तक सोचए छिऐ क्रिकेट खेलबाके लेल